अगर समय आपको अपनी नौकरी के बारे में बताना चाहूँ तो मैं अभी साइबर सिक्योरिटी की नौकरी करता हूँ मुझे यह अत्यधिक ज़्यादा पसंद है एवं मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा विषय भी यह नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी है जिसमें मैं हैकर से बचाने के लिए लोगों की मदद करता हूँ जैसे मेरा कार्य अलग अलग सॉफ्टवेयर एवं अलग अलग वेबसाइट्स एप्लीकेशंस में जाकर के उनके ट्रॉजन्स फाइल को एवं उनके बग प्रॉब्लम्स को खोजना रहता है जो कि यह होता है कि अगर से कोई भी हैकर कभी भी किसी वेबसाइट या फिर अप्लीकेशन पर एटैक या हमला करते हैं तो उस दौरान यह सभी बग प्रॉब्लम्स को हम फिक्स करके रखते हैं जिनसे कि हम अपनी वेबसाइट्स को या फिर कम्पनी अपनी किसी भी अप्लीकेशन को किसी भी हैकर द्वारा हैक किए जाने से रोक सके मेरा मुख्य काम यही है कि लोगों की वेबसाइट एवं सॉफ्टवेयर्स के बग प्रॉब्लम्स को खोज करके बताना और उन्हें फिक्स करना ही मेरा सबसे पसंदीदा एवं मेरा यही कार्य है